जेन्ना आमी खंयच्याय गाणें आनी पद म्हणटा जेन्ना ते खंयच्या आवाजाचेर आसा खंयच्या लेवलार आसा ते आमी पयली पळयता आनी ते प्रमाण तेजे सूर आनी ते कशे कंपोज केलां तेजें खंय सुद्दां आमकां सूर वयर सरपा जाय सकल देंवोपा जाय हे आसा हें कळपा जाय तेन्ना तूं तूं जेन्ना तें गाय गायता तेन्ना तुका कळटा की तुवें खंयच्या लेवलार वयर वचपा जाय आनी तुजी ब्रिदींग लेवल कितलें आसपा जाय आनी जेन्ना तूं लो लेवलाचेर म्हणटा तें गीत तेन्ना तुजी ब्रिदींग लो लेवल खंय आसपा जाय पूण हे सगळें करपा खातीर तुका योगा करपाची खूब गरज आसा तुका मॅडिटेशन करपाची खूब गरज आसा तुका ब्रिदींग एक्ससायज ही करपाची खूब गरज आसा तेन्ना जेन्ना लंग्सा खातीर जें ब्रिदींग गरज आसा ती तुका हे गाण्या खातीर खूब लागता तेन्ना मॅडिटेशन करपाची खूब गरज आसा